जय झूलेलाल सर सर मां अर्जुन वाधवानी पियो ॻाल्हायां मुंहिंजो पैन कार्ड गुम थी वियोस त अगरि मुंहिंजो रिप्रींट वारो मिली वेंदो न सर त मूंखे फ़ाइदो थींदो सर छो की त जॉब अप्लाई करिणो आहे सर मुंजे पैन कार्ड नंबर अथव ए बी सी पी डब्लू थ्री फोर एट फाइव जी त सर प्लीज अगरि मूंखे करे छंडींदा त जल्दी थी मूंखे फ़ाइदो थींदो सर प्लीज सर महिरबानी करे थोरो जल्दी मोकिलो न सर